में रुट्टी बडी शैल बनान्नी होन्नी आं पर नुआढ़े अलावा जेह्डे़ लटर फटर चीजां होई गेइयां कोई फास्ट फूड होई गे समोसे दे समोसे होई गे ते कन्नै होई गेआ नुहाढ़े कन्नै पकोडे़ ओह् बी बडे शैल बनान्नी होन्नी पकोडे़ बनान्ने गी अ'ऊं सबतूं पैह्लें में दकान उप्पर जन्नी आं उत्थूं बेसन आह्ननी आं आलू कट्टनी आं बेसन बिच घोलनी आं थोह्डे़ प्याज बी पाई ओड़नी आं नुआढ़े च कन्नै हरी मिर्ची नुआढ़े बाद फ्ही गैस जगानी नुआढ़े उप्पर कढाई रक्खनी ते पाना नुआढ़े च ते गर्म होने लग्गै ते पकोडे़ सु'टदी जन्नी आं ते उ'आं पकोडे़ बडे शैल बनी जंदे हून चाही कन्नै खाना होऐ ते नुआढ़े बिच बी दो आप्शन आई जंदे जां चाही कन्नै जां कोई चटनी कन्नै चाही कन्नै खाना होऐ ते चाह् पैह्लें पानी लेना पत्ती पानी गड़कानी उप्परा खंड पानी दुद्ध पाना दे चाह् बनाई ओड़ी नुआढ़े कन्नै बी खाई सकने आं जां फ्ही चटनी कन्नै चटनी कन्नै खानी चटनी अस दाड़ुआं दी बी बनान्ने होन्ने आं ते इमली दी बी बनान्ने होन्ने आं ते होर समोसे दी गल्ल आई गेई ते समोसे अस ओह् बी मैदा आनी ऐ नुआढ़े बनान्ने होन्ने आं आलू पान्ने आं नुआढ़े च और चटनी पान्ने होन्ने आं ते आलू दे समोसे बी बनाई लैन्नी आं में ते होर होर होई गेआ कोई चीजां ओह् बी बनाई ओड़नी आं